बालाघाट ज़िले में स्थानीय आवास की बात की जाए तो छात्रावास भी स्थानीय आवास के रूप में प्रयोग किया जाता है जिस पे कोई कोई जो साहूकार बड़े लोग रहते हैं छात्रावास के टाइप बनाकर कई कुछ बच्चों को वहाँ पर भी रख देते हैं और बाज़ार और अचल संपत्ति के रुझान की बात करो तो ये तो आए दिन परिवर्तित होते रहते हैं और मेरे यहाँ क्षेत्र में एक छोटे से घर का किराया मैं बताना चाहूँ तो लगभग लगभग साढ़े बारह सौ रुपये का होता है